हम लोग चूल्हा जलाते हैं तो उसमें भगोना धरते हैं तो उसमें चाय छाँड़ते हैं उसमें फेनी जऊन हो पानी जब कहुलाए जात है तो सब कुछ छोड़ाए जाता है तब चीनी छाँड़ते हैं तब अदरक छाँड़ते हैं तभी कुछ देर के बाद दूध छाँड़ते हैं अऊ जिसको और भी मसाला डालते हैं तो और बहुत पसंद है तो अजवाइन भी छाँड़ देते हैं तो एहन सब छाँड़ करके सब बनाते हैं सब पीते हैं सबके देती हूँ और काली चाह जब बनाते हैं तो काली चाह में अदरक छाँड़ दिहिन चीनी छाँड़ दिहिन ओमा ना जौन हो अजवाइन छाँड़ दिहिन हल्दी छाँड़ दिहिन अऊ ओमा न इतना समान सब काली चाह में छाँड़ते हैं सही है न सबको ई हम देते हैं तो बहुत अच्छा लगते हैं नीम्बू भी छाँड़ देते हैं